मैथिल लोकनि अपन भाषाकेँ उपयोग अपन सांस्कृतिक परम्पराक मे जेना देखल जाए सांस्कृतिक परम्परा जे होइ छनि ओहिमे कयल जाइत छनि गीत गाबि कऽ सभसॅं पहिले करै छथि कोनो चीजक जे उद्घाटन हुए या किछु हुए कोनो विवाहमे केओ बर आबि रहल छथि या केओ नीक चीज हुए तऽ सभसँ पहिने गोसाउनिक गीत गाएल जाइत अछि तकर बाद जे छै से मैथिलीएमे गणेशक गीत गायल जाइया गणेशजीक ओकर बाद जे छै से बहुत चीजक बहुत गीत बनल छै कि जेना बियाह हेतै तऽ विवाहमे ओ गीत गायल जेतै जेना मुड़न होइ छै फेर तऽ मुड़नमे गीत गायल जाइ छै उपनयन होइ छै तऽ उपनयनक गीत छै उपनयनकेँ गीत गायल जाइ छै कोनो चुमाओन होइ छै तऽ चुमाओनक गीत छै चुमाओनक गीत गाएल जाइ छै जेहन जेहन कार्यक्रम रहै छै ओहन ओहन गीत होइत रहै छै सभसँ पहिले इयाह होइ छै कि अहाँ कतहुँ जाएब तऽ गोसाउनिक गीत आ मङ्गल मईया स्वागत गानमे जे छै जेना हिन्दीमे स्वागत गान होइ छै तेनहिये मैथिलमे मैथिल लोकनि समाजमे देखबै तऽ अहाँ मङ्गल मईया होइ छै सभसँ पहिने मङ्गल मईया गाएल जाइ छै तकर बादे कोनो चीजकेँ शुरुआत होइत अछि